اردو زبان كا موازنہ دوسری زبانوں سے اس لیے كیا جاتا ہے كیونكہ اردو زبان كے اندر جو الفاظ ہیں وہ مختلف زبانوں كی آمیزش سے آئے ہیں جیسے فارسی ہے فارسی كے بہت سارے الفاظ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں اسی طرح سے عربی زبان كے بہت سارے الفاظ اس زبان یعنی اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں اور انہی زبان سے لیا گیا ہے اسی طرح سے ہندی جو ایک زبان ہے ہندوستان كے اندر اس كے بہت سارے الفاظ اردو زبان میں موجود ہیں اسی وجہ سے بعض وقت اوقات میں اردو زبان اور ہندی زبان كو سگی بہن بھی كہا جاتا ہے تو جب بھی اردو زبان كا تذكرہ كہیں بھی آتا ہے كسی بھی زبان كے مقابلے میں تو اس كا موازنہ دوسری زبانوں سے ضرور كیا جاتا ہے كہ اس زبان میں بہت سارے زبانوں كے الفاظ موجود ہیں اور بہت سارے مشتقات پائے جاتے ہیں اس وجہ سے اس كی خوبصورتی اور اس كی چمک دوگنی ہو جاتی ہے بکیہ دوسرے زبانوں كے مقابلے اور موازنے میں